پچھلے ہفتے میں نے ایک فلپکارٹ سے ایک پنکھا خریدا اور وہ پنکھا بجاج کمپنی کا تھا مجھے کسی اچھے پنکھے کی بہت دنوں سے تلاش تھی کیوںکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور میرا جو پنکھا تھا وہ بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا جس سے میرے گھر کے لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے رات میں کبھی کبھی تو گرمی کی وجہ سے بھی نہیں سو پاتے تھے یہ پنکھا میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا اور اس کی ہوا بھی بہت اچھی رہتی ہے جس سے میرے گھر کے لوگ اب سکون سے سوتے ہیں اور آرام محسوس کرتے ہیں